जेनेबा जों बर रावखौ जेनेबा जों उन्दैनिफ्रायनो जों गावनि उन्दैफोरखौ जों फोरोंनांगौ आरो जेनेबा दानि मानसिफोरखौ नुनो मोनोसै टाउन सहरनिया बांसिनानो जेनेबा हिन्दी इंलिस फोरोंनायखौ जों नुनो मोनोसै जेनेबा गावनि हारिखौ गाव फोथांनानै लाखिनो बा जेनेबा बर' बिजोंजों जेनेबा बर' रावफोरखौनो फोरोंनांगौ आरो बर' माने बर' रावआवबो थिसन नांगौ आरो जेनेबा फरायनाय मानायफोरखौ दा जेनेबा बांसिनानो हिन्दी इंलिस बेफोरावसो बांसिन जों फोरोंनाय नुनो मोनोसै आरो जेनेबा बर' रावखौ फोथांनोबा जेनेबा गावनि गाव फिसाफोरखौ बर' रावखौ फोरोंनांगौ बर'खौ फोथांना लाखिनो बर हारियानो जोंनि देरसिन आरो